हलो

मां राधिका वाधवा थी ॻाल्हायां ऐं मां मां मुंबईअ मां ॻाल्हायां थी त मूंखे इन जूनागढ़ जे शहर में मूंखे घुमणु अचणो हुयो त मां मां मना चारि हफ़्तनि खां पोइ निकिरिण वारी आहियां त मां तव्हां खां उहो पुछण पई चाहियां की छा तव्हां असांखे टैक्सी खपे घुमण लाइ त तव्हां असांखे कराए ॾींदव ईअं हा

मना असां हिकु हफ़्तो टिकण वारा आहियूं त मां तव्हांखे चवांव पई भई हिकु हफ़्ते में पाण जहिड़े तरह सां सुठी तरह सां पाण घुमी फिरी सघूं त मूंखे अहिड़ो थोरो कुझु आइडिया ॾींदव की भाई छा छा घुमण जो स्थल आहे जा भई तव्हां खे त छो हा हा हा हा हा

हा सई हा त पोइ भई असां इन में छा ऐं असां भई ॿुधो अथऊं भई इन इन पासे घुमण जो सुठो आहे त असां भई वीचारु पिया कयूं की भाई वेंदासीं त असांखे तव्हांजो कॉन्टेक्ट नंबर मिलियो हो त असां मां मां ईअं हा त पोइ असां इहो चयोसि भई ॻाल्हाए वठो भई तव्हांजो तव्हां असांखे सहयोग ॾियो थोरो त छा आहे की भई असांखे बि तकलीफ़ न पए कुझु ऐं भले पोइ ऐं हा हा हा ऐं हुते चवंदा आहिनि भाई दरियो बि आहे सुठो हा त समुंड आहे त भई तव्हां असांखे अठ ॾींहं असां हा हा हा

हा त भई असां अठ ॾह ॼणा अचूं त भई अहिड़ी तव्हां वटि अथव न भई हा अहिड़ी अथव न भई गाॾी वाॾी हा त ईअं तव्हां मूंखे मना सभु कराए ॾींदव न मना ईअं हा छो हा त मना अठ अ हिकु हफ़्ता त खपंदो न पाण खे घुमण जे करे त पोइ असां छा हा

हा हा हा हा पोइ उहो बराबरि आहे त छा आहे की मुंहिंजी तव्हां तव्हांजे हितां जे तव्हां ॻाल्हि कयो पोइ उहा मूंखे वाजिबी लॻी त हाणे असां जॾहिं बि ईंदासीं उहो इन साइड त मां तव्हांखे मना ॿ ॾींहुं अॻु

सुठो थियो तव्हांजो असांखे ॿुधायांव त असांखे छा ख़्यालु आहियो न ईअं त इन जे करे मां तव्हांखे फ़ोन कई हुई मांव भाई छा असांखे त कुझु ख़्यालु हुजे न त सही आहे

हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा